हलो हाँ बोलिए हाँ बोल रहे हैं की आप जो चावल बेचते हैं कैसा कैसा तरह के चावल बेचते हैं कौन क्वालिटी का है बोलिए का है रजत चावल हे भोग है है के दाल कितने का है बताइए अलग अलग ढंग से मेरा खरीदना है देखिए तीस का है चालीस का है तो दो पैसा बचना चाहिए मेरा भी यह मेरी छोटा मोटा दुकान के लिए नहीं हैं इसे भी बेचेंगे तो हालसेल के भाव में बताइए जो हमको भी दो पैसा बचे आपको भी दो पैसा बचे हाँ तो वही कहते हैं हम खरीद कर बेचते हें हम भी छोटा मोटा दुकान करेंगे हाँ तो वही पुछ रहे है की आप कै तरह के चावल रखे हुए है दाल का रखें हुए है मसूर के दाल कैसे देते है आप लोग मसूर का दाल कैसे देते है अरहर के दाल कैसे देते है बताइए हाँ अस्सी रुपये है आप नहीं जानते है क्या हाँ पाँच रुपया कम दीजिएगा तब न हम लाएंगे ठीक है और चना के दाल कैसे देते हें बताइए चना के दाल अरहर के दाल बताइए ठीक है तो हम लोग आते हैं गाड़ी भाड़ा ठीक है ठीक है तो आपको पास ठेला वेला रहते है न तो कम करवा दीजिएगा

हेलो ठीक है तो क्या नाम है आपको नाम बताइए आपको नाम क्या है कौनसी दुकान सही है